ہاں اکثر ایسا لمحہ آتا ہے جب دل میں شک ہوتا ہے کہ کیا میری تحریر واقعی کسی قابل ہے لکھتے وقت کبھی الفاظ نہیں جڑتے کبھی خیال بکھر جاتا ہے اور خود پر شک ہونے لگتا ہے یہ ہر لکھنے والے کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ قدرتی ہے ایسے وقت میں میں میں خود کو یاد دلاتا ہوں کہ لکھنا ایک سفر ہے کوئی آخری منزل نہیں جتنا لکھیں گے اتنا بہتر ہوتا جائے گا کبھی پرانی لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ تو بہتری آئی ہے اور وہی حوصلہ دیتا ہے میری تحریر کا سب سے بڑا سہارا وہ دوست ہے جو سچ بولتے ہیں تعریف بھی کرتے ہیں اور غلطی بھی بتاتے ہیں میرے ایک استاذ نے ایک بار کہا تھا تم لکھتے رہو لفظ خود تمہیں راستہ دکھائیں گے یہ بات آج تک دل میں ہے اور ہر بار جب دل گھبراتا ہے یہی بات یاد آتی ہے